रोटी करणु ॾाढी वणंदी आहे ऐं मूंखे मुंहिंजी ममीअ रोटी करणु सेखारी अथई मूंखे रसोई घर में रोटी करणु ॾाढो वणंदो आहे मुंहिंजी ममीअ मूंखे पहेला सवली सवली रोटियूं सभु सेखारी वर्ती मुंहिंजी ममीअ मूंखे पहिरां पहिरां दालि चांवर करणु सेखारिया हुअई हुन खां पोइ बटेटा तरण सेखारयो हुअई हुन खां पोइ सेल भाॼी बि सेखारियो हुअई ऐं मां रस में भाॼी बि कंदी आहियां ऐं असांजे घर में सिआरे में मुंहिंजी ममी ख़ौराकु कंदी आहे खजूर पाक बि कंदी आहे ऐं अड़दिया बि कंदी आहे ऐं पापड़ बि कंदी आहे त मूंखे उए सभ बि शयूं मुंहिंजी ममीअ मूंखे सेखारियो अथई ऐं मूंखे सभु अघरी अघरी शयूं बि मुंहिंजी ममीअ मूंखे सेखारियो अथई मुंहिंजी ममी मूंखे गजरूनि जो हलवो ठाहिण बि सेखारियो अथई गजरुनि जो हलवो में पहिरां छिले करे ऐं कदु क्रश करे पोइ हिक सिपरीअ में गिहु विझी करे हुन में विझी करे सिजाए सिजाए करे हुन में सभु मेवा सुका मेवा विझण जा आहिनि काजू विझी था सघूं बादाम विझी था सघूं अंजीर विझी था सघूं किशमिश विझी था सघूं पिया बादाम विझी था सघूं पिस्ता बि विझी था सघूं जेकी शयूं पाण खे वणंदी हुजनि पाणि सभु विझी सघंदा आहियूं हुन में इलायची बि विझी था सघूं पिया ऐं केसर बि विझी था सघूं इहे सभु विझी करे पोइ खीरु विझी करे पोइ सिझाए सिझाए करे हुन में खंड विझणी हूंदी आहे खंडु विझी करे हुनखे पोइ ढक ॾेई सिझाइणो हूंदो आहे इअं थींदो आहे गजरूनि जो हलवो ऐं मां हाणे सभु सिखी वेई आहियां त मां यूटयूब मां बि थोरो घणो सभु मुंहिंजी ममी जे कारण मां सभु करे सघंदी आहियां मां यूटयूब मां ॾिसी करे रोज़ु नईं नईं शयूं ठाहींदी आहियां घर में